खासकरके सीतामढ़ीके बुजुर्ग आबादीके जे क्षेत्र छै जे खास वर्गके छै हुनकर सबके जे विकासके लेल सबके समर्थनके बीचमे गरिमासँ रहैके लेल जे सरकारके द्वारा जे वृद्धावस्था सेवानिवृति जे पेन्शन योजना छै ओकरा तहत देखभाल करैमे सबके सेवा करैमे बड्ड अहम् भूमिका निभावै छै